میں نے ایک چادر خریدا تھا برانڈ کا تھا سلیپ ویل کا بڑا بڑھیا فیبرک تھا اس کا بہت اچھا فیبرک تھا کلر بھی بہت اچھا سندر تھا دکھنے میں اور اس میں جو ہے چادر بچھانے پہ اچھا لگتا تھا روم کا جو ہے لائٹ بڑھ جاتا تھا خوبصورتی بڑھ جاتا تھا اور چادر بہت اچھا اور صحیح پرائس میں بھی مل گیا مجھے تو یہ بہت اچھا رہا میرے لیے